भारतमे बहुत तरहके पहिनाव छै अहाँ जतऽ जइयौ अलग अलग तरहके पहिनाव मिलत अहाँके पर ट्रेडिशनल पहिनाव जादा छै कल्चरल जेना कि हर कल्चरमे अलग अलग तरहके पहिनाव होइ छै जेना कि अगर भारतमे साड़ी चलै छै घूमड़ चलै छै कतौ हर तरहके अलग अलग अगर कश्मीरके लए लियौ तऽ अलग तरहके पहिनाव ओढ़ाव चलै छै अगर अहाँ असम चलि जाउ तऽ ओतय अलग तरहके चलत झारखण्ड चलि जाउ तऽ ओतऽ अलग रहै छै हर जगहके अलग अलग पहिनाव रहै छै कतौ घघड़ा चलै छै कतौ साड़ी चलै छै कतौ सूट सलवार चलै छै पञ्जाब चलि जाउ तऽ ओतय अहाँके सूट सलवार मिलत लेडिजेमे हाँ सब तरहके पहिनाव मिलै छै लेकिन साड़ी जे छै बहुत जादा लोकप्रिय पहिनाव छै अगर भारतीय संस्कृतिके बात करल जाय तऽ ओहिमे साड़ीके बहुत जादा प्रधानता मिललैए कियाकि साड़ीसँ जे छै साड़ीमे पता नहि पर बहुत जादा अच्छा लागै छै अगर स्त्री साड़ी पहिरने छै तऽ बहुत अच्छा लागै छै पुरुष अगर धोती कुर्ता पहिरने छै तऽ बहुत अच्छा लागै छै हमर बिहारमे तऽ जादातर लोग साड़िये पहिनैए आओर पुरुष जे छै से धोती कुर्ता पहिनैए पर ओ हमर पुराना कल्चर छलै आब नयामे बहुत जादा बदलाव भए गेलैए अब नयामे अगर लड़कीके बात करल जाय तऽ जीन्स आबि गेलैए जे कि वेस्टर्न कल्चरसँ आबै छै हमर मिथिला कल्चर नहि छी ने हमर बिहारके छी ने हमर भारतके छी पर फिर भी लोक ओकरा प्रिय करै छै लोग ओकरा पसन्द करै छै पुरुषमे अगर चलि जाउ तऽ पैन्ट शर्ट आबि गेलैए धोती कुर्ताके जगहपर जीन्स आबि गेलैए बहुत जादा प्रोग्रेस केलकैेए बिहार आओर भारत भी केलकैए पर अपन कल्चरके साथमे लए कऽ चलना चाही